मैंने अपने घर के लिए बाज़ार से एक कुर्सी खरीदी थी जिसके दाम भी ठीक ठाक थे चार सौ रुपए तो मेरे घर पे उस कुर्सी पर हम बैठ लेते हैं मेरे बच्चे वो भी पढ़ाई कर लेते हैं हम बैठ के उस कुर्सी पे खाना भी खा लेते हैं और जो भी मेरे पास मिलने जुलने के लिए आता है वो भी उस पर बैठ लेता है तो वो कुर्सी हमारे लिए बहुत आरामदायक है तो आरामदायक है और कुर्सी हमारे यहाँ पर यानी कि हमको वो कुर्सी बहुत अच्छी लगी थी